एक दिन हम अनरसा बनाबय लगलहुँ तऽ देखलहुँ मोबाइलपर जे केना बनैत छै तऽ ओहिके हिसाबसँ अपन आटाकेँ सनलहुँ दूधमे चीनी देलियै आओर बनाबय लगलहुँ लेकिन जे देखलियै मोबाइलमे तऽ नहि भेल तऽ ओ नीक नहि बनल तखन हमर सासूमाँ कहलखिन जे रुकू तऽ एकरा बर्बाद केना होबय देबै तऽ एकरा तऽ हम किछु कऽ कऽ उपयोग करब कि ने तऽ ओहिमे फेरसँ ओकरा दूध दऽ कऽ सनलथि आओर फेर ओकरा चीनी पूरी बना देलखिन आओर ई चीनी पूरी बनाके हमसभ सभगोटए ओकरा खेलहुँ ओकरा बर्बाद नहि होबय देलियै आओर नीके लगलै खाएमे आओर तेनहिए एक दिन हम समोसा बनाबय लगलहुँ तऽ समोसा बनेलहुँ तऽ नहि नीक बनल तखन ओकरा समोसावला मसालाके अथी आटामे भरिके ओकरा आलू पूरी बना लेलहुँ आओर सभगोटए नीकसँ खेलहुँ